माननीय पेस मेनेजमेंट अधिकारी मां तव्हां खे फ़ोन कयां थो उन्ही जो कारणु इहो आहे कि मां हिन नए साल ते एकटीह जी राति जो पंहिंजे घर में हिकु बारबेक्यू जी हिकु पार्टी रखी जंहिं में मुंहिंजा साहुरा बि माइट शामिल थिया मुंहिंजी भेनरियूं बि शामिल थियूं मुंहिंजा भाणे जा भाणे जी बि शामिल थिया असां उन्हीअ पार्टी में ख़ूब इंजॉय कयोसीं असां उन्ही खे ख़ूब इंजॉय कयोसीं ख़ूब गेम खेॾियोसीं लेकिन पार्टी ख़तमु थियण खां पोइ मां हिकु शइ रिअलाइज़ कयी कि मुंहिंजो मुंहिंजो खाधो बि काफ़ी बची पियो आहे हुनजी वजह सां जेको असां खाधो पीतोसीं उन्हीअ में डिस्पोज़ल वग़ैरह बि इस्तेमालु करण जी वजह सां अलाव जलाइण जी वजह सां उन्हीअ में रख जो ॾाढियूं गंदगी थी वयी आहे उन्ही जो कूड़ो ॾाढो थी वियो आहे उन्ही खे मूंखे समुझ में नथो अचे मां किथे डिस्पोज़ कयां त मां तव्हां सां रिक्वेस्ट कयां थो कि ही मां जेकि रोटी बची पयी आहे उन्ही जो बि कुझु तव्हां ॾिसो ऐं ज़रूरत मंदि खे मां रोटी ॾई पायां न हुजे त कंहिं कुते के ॾियां कंहिं विचारे बुखी गांइ खे ॾियां जेकि असांजो रोटी बची पयी आहे उहो झूठी कोन्हे उहो ॾाढी साबुत और सुठी रोटी आहे कूड़ो बि मुंहिंजो जेको थियो आहे उन्ही खे बि तव्हां जी मदद सां मां किथे डिस्पोज़ करे छॾां या त मां तव्हां सां गुज़ारिश कयां तो मदद जी तव्हां इन्ही के कयो ताकि असांजो पर्यावरण ॾाढो स्वस्थ रहे